हैलो किश निं दीदी होर केह् हाल चाल ऐ कम्म लग्गी दी ही यरो होर मबारखां तुसेंगी यरो कम्म ही थोह्ड़ी फोन अंदर ही पेदा ते ठीक अच्छा खरी खरी खरी लैंदी औगी उनेंगी बी आं कोई निं आई जाह्गी अंऊ आं पता मिगी खरी खरी मबारखां देई ओड़ेओ उसगी मेरी तरफा कोई निं औना ते ऐ आपूं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं असें आई जाना चल ठीक ऐ